गासैबो सुबुंआनो गावबा गाव मोनसे हारि लानानै गावबा गाव मोनसे राव थायो थिग बेबायदिनो जोंहाबो बर' हारि हिसाबै मोनसे आंगो बर' राव दंखायो बे बर' रावखौ रायज्लायनो थाखाय जोङो बाहायो बेजों लोगोसे थांनानै थानाय जिउआव हान्थिनायाव गुबुन रावफोरनिबो गोनांथि जानानै फैयो थिग बेबायदिनो गुबुन रावखौबो सोलोंनो एबा फरायनानै गियान लानो थाखाय गुबुननि रावफोरखौबो सोलोंनो गोनां जायो थिग बेबायदिनो गुबुन हारिजों एबा सुबुंजों रायज्लायनाय समाव बै रावफोरखौ बाहायनानै सासे सुबुंआ गावनि गोनांथि एबा गावनि नांगौखौ सुफुंनानै लानायाव बैफोर रावफोरखौ बाहायनानै रायज्लायनाय समाव गावनि रोंगौखिनि रावफोरखौ बाहायनानै रायज्लायनाय जायो बेनि गेजेरजों गावनि नांगौखिनि एबा मोन्नांगौखिनि जिउआव हान्थिनायाव नांनाय मुवा बेसाद सुफुंनो हानाय खामानियाव बैफोर रावफोरानो हेफाजाब होयो